जो तव्हांखे तसवीरूं ठाहिण जो शौक़ु आहे ऐं हिन में तव्हां नया नया आहियो त मां तव्हांखे हेतिरो ई चवण चाहियां थी त अञां त शुरुआती दौर आहे त तव्हां हिन में थोरी आसानु आसानु तसवीरूं ठाहियो ऐं सिखो त कहिड़ी तरीक़े सां कहिड़ी तसवीरु कीअं ठहंदी आहे उन खे कहिड़ी तरीक़े सां पाण अञां बि सचाए सघू था उन आसान तसवीर में बि तव्हां कुझु नओ नओ करण जी शुरुआत कयो ऐं अहिड़ी तरह सां पंहिंजे हुनर खे धीरे धीरे तव्हां अगिया वधाईंदा वञो हेतिरी क़दुरु के नंढी नंढी वस्तु बि तव्हां खां लिकंदियूं न ऐं तव्हां उन ते बि धीरे धीरे कम करण चालू कंदा उहा हा थोरी देरि लॻंदी पर हिकु ॾींहुं ज़रूरु ईंदो की तव्हां उन सभिनीनि खां अगिया वधी हिकु सुंदरु हिकु बेशुमार सुंदरु तसवीरु ठाहे सघंदव ऐं तव्हांजे हिन हुनर खे काफ़ी अगियां ताईं वधाए सघंदव हा इहो सफ़रु थोरो लंबो थी थो सघे थोरो अघिरो बि थी थो सघे पर हिमत न हारणी आहे चालू रखिणो आहे हिकु ॾींहुं थी त वेंदो न छो त तव्हांजी कोशिशि अझाई थोरी वेंदी